स्कूल में हम लोग भाग लिए थे थे हम राधा थे मेरी सहेली कान्हा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा मेरी सहेली ने गाई थी हम लोग दोनों मिल कर भाग लिए थे और नाचना कूदना हम लोग को बहुत पसंद था हम लोग स्कूल में भाग लिए थे और भक्ति गाना लिए थे

भारत में भारत में गाना भक्ति की गाना गाए थे यशोमती मइया की बोले नंदलाला राधा की गोरी मैं क्यों काला उसके बाद हमने भाग लिए थे गाए थे स्कूल में बहुत इनाम पाए थे और यह गाए थे हमने गाना सोने की चिड़िया यह सोने की चिड़िया यह देश हमारा है सबसे जो प्यारा है यार मेरा झंडा तिरंगा यह भी गाए हम भी इनाम पाए थे उसके बाद बहुत स्कूल में बहुत हमको भाग लेने में बहुत अच्छा लगता था हम लोग बहुत सब सहेली ब लड़कियों खेल कर हम लोग भाग ले